ہاتھ سے بُنے ہوئے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ ریڈی میڈ کپڑوں سے کافی مختلف ہوتے ہیں اور کافی الگ دکھتے ہیں اگر ہاتھ سے بُنے ہوئے کپڑوں کی بات کی جائے تو اُس میں بنارسی ساڑی کو دیکھ لیا جائے یا کھادی کو دیکھ لیا جائے یا لینن کو دیکھ لیا جائے جس کو پہننے کے بعد ایک الگ ہی فیل ہوتا ہے اور لوگ ہاتھ سے بُنے ہوئے کپڑے کو پہن کر کافی خوبصورت اور کافی الگ انداز میں نظر آتے ہیں کیوں کہ ہاتھ سے بُنا ہُوا کپڑا دیسی ہوتا ہے اور دیسی دیسی ہی ہوتا ہے اور اور جہاں تک ریڈی میڈ کپڑوں کی بات ہے تو اُس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے جو کہ ایک ہاتھ سے بُنے ہوئے کپڑوں میں ہوتی ہے کیوں کہ ریڈی میڈ کپڑا آج بہت تیزی سے تیار کیا ہُوا ہوتا ہے اُس کے لیے ایک الگ مشین آتی ہے لیکن بدن پر پہننے کے بعد ریڈی میڈ کپڑا ایک الگ طرح سے نظر آتا ہے اور اتنا کمفرٹیبل لوگوں کو نہیں لگتا ہے اور اتنا خوبصورت بھی نہیں لگتا ہے اُس کے جو دھاگے ہوتے ہیں کپڑے کے ریڈی میڈ کپڑے کے بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی خراب لگتے ہیں اور لیکن جو ہاتھ سے بُنا ہُوا کپڑا ہوتا ہے اُس کے دھاگے بہت ہی اچھے اور خوبصورت نظر آتے ہیں تو یہ سب تمام وجہ ہیں جن کی وجہ جن کی وجہ سے لوگ ہاتھ سے بُنے ہوئے کپڑے کو جس کو ہتھ کرگے پر بُنا جاتا ہے اُس کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں اور ریڈی میڈ کپڑا ایک الیکٹرانک مشین کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے تو اُس میں وہ بات نہیں آ پاتی ہے جو ہاتھ سے کپڑے بُنے ہوئے میں بات آ جاتی ہے اِس وجہ سے لوگ ہاتھ سے بُنے ہوئے کپڑوں کو پسند کرتے ہیں